دہلی کا تعلیمی نظام ماضی میں کافی پریشان کن تھا اور اسی وجہ سے اس کے جو نتائج تھے وہ بھی عمدہ نہیں تھے لیکن موجودہ وقت میں دہلی کا تعلیمی نطام جو ہے وہ بہت عمدہ ہے اور ہاں کافی کچھ دقتیں بھی ہیں جیسے کہ اسکول میں زیادہ بھیڑ بھیڑ کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو علاقے ہیں خاص کر اکثریت وہاں پر زیادہ پائی جاتی ہے ہر مذہب کے ماننے والے اگر وہ بڑے اسکول میں داخلہ نہیں کرا سکتے ہیں تو وہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا سکیں اور زیادہ فیس دے سکیں تو وہ بڑی تعداد میں بچوں کو سرکاری اسکول میں داخلہ کرا دیتے ہیں ایک تو اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے دوسری وجہ یہ جہاں پہ سو بچوں کو پڑھانا چاہیے وہاں پہ دو سو بچوں کا مطلب داخلہ ہو جاتا ہے وہاں پہ بھیڑ زیادہ اکھٹی ہو جاتی ہے ظاہر سی بات ہے جہاں پہ سو بچوں کا فنڈ آنا چاہیے یا اسکول کا سو مطلب سو فیصد فنڈ ہونا چاہیے وہ بڑھ جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے بہت ساری دقتیں آتی ہیں فنڈ کی کمی یہاں پہ نظر آتی ہے اور اگر فنڈ کی کمی ہوگئی تو یہ چیزیں سب ہر جگہ ہی کمی ہو جاتی یعنی فنڈ کی ایک جگہ کمی ہوتی ہے تو دقتیں ہر جگہ پیش آنی شروع ہو جاتی ہیں تو اسی سلسلے میں جو حکومت ہے اس نے کافی غور و فکر کیا ہے اور نئی نئی جو پالیسیاں ہیں اس نے بنائی ہیں اور میٹنگ کی ہے کہ یہ جو کمیاں ہیں جو کمی بیشی ہو رہی ہے فنڈ کے معاملے میں جو بھیڑ ہے اس کو کس طرح روکا جائے یا اگر جہاں پہ کچھ اسکول ہیں جیسے دس اسکول ہیں تو وہاں پہ پندرہ اسکول ہو جائیں بیس اسکول ہو جائیں یا جہاں پہ پانچ سو بچوں کی مطلب جگہ ہے وہاں پہ ہزار بچے ہو جائیں تو یہ دلی جو سرکار ہے وہ اپنا منصوبہ بنا رہی ہے اور پالیسی بنا رہی ہے ایک وقت آئے گا جب یہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی فنڈ کی کمی بھی پوری ہو جائے گی اور بھیڑ بھی اپنے آپ صحیح ہو جائے گی